औ हेल' द'खान नोंथां आं नै थाइजौगुरिनिफ्राय बुंहरदोंलै नै आङो मानि गाबोन फुजा दं नालाय बे फुजानि थाखाय माने आंनो काता नेमखि मेथाइ नांगौ आरो गरलाबो नांगौ बे नोंथाङा हरनांगौ आरो बे मालखौ आंनो दामफोरखौ एसे खम लानांगोन माने हाबानि थाखाय मेथायखौ बिहरदों आरो फुजा दङ रायजोफोरनो एसे जाहोनो सानदों आङो बेनिखायनो बे खाथा निमखि आरो गरलाखौ नोंथाङा बानायनानै हरनांगौ अह दामफोरखौ एसे खम लादो माने बुरजा लाबोनाय जागोन नालाय मानसिनो जाहोनाय अह आं फुजा फुजानि थाखाय बिहरदों ओरैनो रायजो राजाखौ एसे जाहोनो ओरैनो जोङो मासावनो बिदिनो खेबसे खेबसे फुजा खालामलाङो बेनिखायनो ओरैनो सानै साथाम एबा मानसिफोर लेंनानै जाहोयो आरो गरलाखौ ओरैनो नैजिथाबा नैजिबासो हर ओमफ्राय खाथा निमखिखौ ओरैनो सेरनै हरबानो जागोन आरो आं माने थांलायला नोंथांनिसिम आं मानसि फाथायहरगासिनो बेखौ बे मानसिनो हरफाबानो जाबाय नोंथाङा